हांव जेन्ना शाळेंत शिकतालों तेन्ना चव चवथी वर्गांत आशिल्लो तेन्ना आमची पिकनीक आमचें खूब पयस वास्को वास्को शारांत बोगमाळो बीच म्हुणू आसा थंय गेल्लीं आनी जेन्ना ती पिकनीक जेन्ना थारायल्ली तेन्ना आमची जी म्हजी आई आनी बाबा आसा तीं धाडपाक रेडी नाशिल्लीं कित्याक तीं खूब म्हणपाक लागलीं की हें आमच्या गांवां पासून खूब पयस आसा आनी ते म्हणजे त्या काळांत अशें दिसतालें की म्हणजे आमच्या गांवानच्यान थंय वचप म्हणजे खूब अशें व्हडलेंशें कितें खूब पयस अशें दिसतालें पूण आमी जेन्ना पिकनिकेक जेन्ना आमी गेले तेन्ना आमची जीं म्हणजे टिचर्स जे पालक आशिल्ले तांच्यानी आमकां खूब बरे भशेन सांभाळलें आनी सगळ्या भुरग्यांक तांच्यानी बरे भशेन सांभाळून पिकनीक पिकनीक जाली आनी तशेंत पिकनीक जाली ती बऱ्या स आनी आमकां घराय टायमार पावयले आनी बरे भशेन पावयले ही एक याद सदांत मनांत उरतली